प्रणाम सर सर पुलिश स्टेसन से बोल रहे हैं सर हम बनारस में यात्रा कर रहे थे हमारा फ़ोन गुम गया है सर मेरा फ़ोन आई एम इ आई का है एम आई का है मेरा फ़ोन वो मुझे उसे मुझे लॉक करवाना है जी जी जी

जी ठीक है सर ठीक है इससे हमें एम आई नंबर से लॉक करवाना है करना है हो जाएगा ठीक है उसका प्रौसेस बता दीजिए जी जी जी जी सर ठीक है सर ठीक है सर अगर हम फ़ोन अगर हम लॉक करवाते हैं तो कितने दिन में लॉक हो जाएगा जी जी अड़तालीस घंटे ठीक है सर और और इसकी जो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी बाद में

और अगर नहीं बंद हुआ था तो नहीं बंद हुआ था तो क्या दिक़्क़तें आएँगी

ठीक है सर ठीक है हम आते हैं तो सर फिर उसको अनलॉक करवा देंगे अपना फ़ोन हम एफ़ आई आर दर्ज कर देंगे और ऐप्लीकेशन भी दे देंगे ठीक है साहब ओके ओके सर नमस्कार